ہمارے علاقے میں کھلاڑیوں کے بحالی کے لیے سہولیات دستیاب ہیں جو کھلاڑی کھیل کھیلتے ہوئے ہلکی پھلکی چوٹ کھاتے ہیں زخمی ہوتے ہیں ان کا علاج میدان کے اندر ہی کیا جاتا ہے کیوں کہ میدان کے اندر ایک ڈیسک بنایا جاتا ہے جس پر کچھ میڈیسین اور بینڈس پٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں ہلکی پھلکی چوٹ لگنے پر کھلاڑیوں کا علاج فوراً کیا جاتا ہے